ہاں ہیلو جی میں ایک نیا کاروبار اسٹارٹ کرنے جا رہا ہوں اس سے اس سے پہلے میں کوئی کاروبار کیا نہیں ہوں اس لیے نیا کاروبار کرنے کے لیے مجھے پین کارڈ کی ضرورت پڑ گئی ہے تو یہ مجھے پین کارڈ بنوانا ہے تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا

جی بالکل میرے پاس سارے دسستویج ہیں آئی ڈی پروف ہیں آدھار کارڈ ہے جی پاسپورٹ سائز فوٹو بھی ہے میرے پاس

جی ٹی ایل بھی ہے اور میرے پاس جتنے بھی دسویج ہیں جو بھی آپ کو چاہیے تو آپ میرے کو بتا دیجیے کہ کیا کیا لگے گا جی میرے پاس کیونکہ جو میں کاروبار کرنے جا رہا ہوں اس کے لیے مجھے پین کارڈ کی ضرورت پڑ رہی ہے یہ کب تک ہو جائے گا

جی شکریہ جی جی شکریہ